हाँ हम अपने घरों में खाना पकाने के लिए एल पी जी सिलिन्डर का उपयोग करते हैं और समय इसका उपयोग करते समय इसके आने से हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि हम जब हम चूल्हे पर खाना बनाते थे तो उसका धुआँ वह हमारे फेफड़ों में लंग्स में जाकर उसको डैमेस करता था जो अब नहीं होता है हम एल पी जी का यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं सुरक्षित रहते हैं स्वस्थ रहते हैं और हमारा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है हो जाता है पहले चूल्हे पर खाना बनाते हुए बहुत सारी स्त्रियों को समस्याएं होती थी कभी कभी तो उनके कपड़े में आग लग कर उनकी मृत्यु भी हो जाती थी और बहुत दयनीय स्थिति हो जाती थी जो बच जाती थी उनकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे मतलब शारीरिक रूप से उनको बहुत ही कष्ट हो जाता था और एल पी जी के कारण अब यह सारे यह सारी कठिनाइयाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं एल पी जी आने से एल पी जी सिलिन्डर के कारण बहुत सारी स्त्रियों के की आँख जलना फ़िर फेफड़े में प्रॉब्लम होना लंग्स में दिक्कत होना यह सब नहीं होता है सुविधाएँ हैं लेकिन बहुत सारी सुविधाएँ हैं हमारा समय का बचत हो जाता है हम तुरंत अपना गैस जलाते हैं खाना बनाते हैं हो जाता है कुछ भी हो तो हमें सोचना नहीं पड़ता है इतना समय नहीं लगता है वह गर्मी वह जलन वह धुआँ वह हमें सहना वह फे़स हमें नहीं करना पड़ता है तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छा उपयोग करके अपने आपको बहुत सेफ़ फ़ील करते हैं लेकिन एल पी जी गैस का उपयोग करते समय हमें एल पी जी सिलिन्डर का उपयोग करते समय हमें थोड़ा केयरफ़ुल रहना होता है उसे समय से बंद करना उसे ऑन करके भूलना नहीं है वरना चूल्हे से ज़्यादा खतरनाक विस्फोट हो के हमारे लिए क्षतिग्रस्त हम उससे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं वह जितना सुविधाजनक है उतना क्षतिग्रस्त भी है तो उससे हमें सावधानी से काम करना होता है गैस जलाना टाइम से टाइम से बंद करना यह देखना कि कहीं लीक तो ना हो रहा है यह देखना कि हम कहीं गैस खुला तो ना छोड़ दिए यह देखना कि उसमें वासर सिलिन्डर में जो वह वर्नर लगा होता है वह क्या कहते हैं रेगुलेटर उसका वॉसर कटा वटा नहीं होना चाहिए उसको ढंग से खोलना ढंग से लगाना उसका हर एक चीज़ का ध्यान रखना और उचित समय टाइम टू टाइम उसका यूज़ करके उसको ऑफ़ करके अच्छे से रखना और हर चीज़ को देखना कि कहीं उसमें कट वट न लग जाए क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण उसमें हमारी जान का भी डर रहता है इसीलिए हमें एल पी जी सिलिन्डर का उपयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए